नमस्ते हमको हमको उन्नाव घूमना जाना घूमने जाना है आप चल सकते हो कहाँ कहाँ जा सकते हैओ आप हमको घुमाने हमको राजस्थान भी घूमना जाना हेओ राजस्थान भी घूमने जाना है हाँ खर्चा पानी सब आपको फ़ीरी होगा आप हमको बस घुमा सकते हो बस घुमा दो हम सब खाना पीना आपको सब खिलाएँगे भाड़ा भी हम दे सकते हैं आपको घुमाके रेगिस्तान गुजरात ये सब घूमने हम जाएँगे आप हमको ले सकते हैं ना तो कितना आपका लगेगा कोई चीज़ सब खाना पीना भाड़ा साड़ा भी नहीं लोगी ना

और और कहाँ कहाँ घुमा सकती हो आप हमको और भी दूर जाना है मतलब कहाँ कहाँ देखीं हों हमको वहाँ वहाँ घुमा दो बस और इलाहाबाद से आगरा हमको राजस् चलो ठीक है हमको राजस्थान घूमना है रेगिस्तान घूमना है गुजरात घूमना है ये सब वहाँ से हो गया कि घुमा दो खर्चा उर्चा तो आपका एकदम फ़िरी ही होगा चलो खर्चा ही करना है ना हमको तो आप केवल ओ क्या क्या करेंगे आप क्या खर्चा होगा हाँ वो सब तो खिलाएँगे हम जानते हैं खिलाने के लिए भाई कि जाएँगे तो खिलाना पड़ेगा हई हो घूमने जाएँगे तो तुम भी एक हाँ फ़ैमली पूरी है घूमने जाएँगे हमारे पूरा फ़ैमली

हाँ पूरा फ़ैमली जाएँगे ना घूमने उन्ना ऊ ही तो देखते जाएँगे कि ऊ कैसा है और कहाँ जाएँगे जो जहाँ जहाँ पूरे फ़ैमली जाएँगे सब वहीं वहीं घूमने जाते हैं अब आप ले सकते हो तो ठीक है अब